अखी धरतीअ ते सतर टका जेतिरो पाणी रहियलु आहे मनुष्य जे शरीर में बि सतर टका ताईं पाणी ई हूंदो आहे हिन करे हर कम में पाणीअ जी आवश्यकता रहंदी आहे भाॼियुनि खे उघाइण लाइ पोखण लाइ रधण लाए सभिनीनि वस्तुअनि में पाणीअ जो इस्तेमाल थींदो आहे पाणी पीअण जे कम में बि ईंदो आहे रोटीअ में कमु ईंदो आहे पहिंजे साफ़ सफाईअ लाइ कमु करण लाइ अने सभिनीनि में पाणी जो इस्तेमाल थींदो